मिगी निक्कें होंदे कोला गै नच्चने गाने दा शौक हा में स्कूलैं च जेह्डे प्रोग्राम होंदे हे में ओह्दे च डोगरी डांस करदी ही एह् मिगी शैल बी लगदा हा प्लैटफार्म नेईं होने दा कारण में अपना नाच गाना अग्गें तक्क नेईं लेइयै जाई सकी घरैं आह्लैं बी मिगी स्पोर्ट नेईं कीता की जे डोगरी डांस च अग्गें बी करियर च उन्ने पैसे नेईं होंदे कि घर चली सकै इसै लेई मिगी घरै आह्लै समझाया कि तू अपने शौक आस्तै करी लै पर करियर आस्तै एह्दा कोई फायदा नेईं ऐ एह्दे कारण में छडा ब्याह् कारजें च तेहारें च गै नचदी होंदी ही कन्नै इत्थै डोगरी डांस दे इंस्टीट्यूट बी निं ऐ न अस डोगरी च डोगरे होइयै जेह्डे कि पंजाबी डांस दे इंस्टीट्यूट लभदे इत्थै पर डोगरी डांस दा कोई बी इक इंस्टीट्यूट निं ऐ गौरमैंट दा बी इन्ना सपोर्ट निं ऐ कि अस डोगरी डांस गी प्रमोट करचै जि'यां कि अजकल जेह्डे़ पंजाबी गौरमैंट ऐ ओह् पंजाबी डांस गी सपोर्ट करदी ते फंडिंग बगैरा बी दिंदी ते इ'यां गै जे एण्ड के बिच जेह्ड़ा डोगरी डांस ऐ उसी सपोर्ट करने आस्तै गौरमैंट दी इन्नी सपोर्ट निं ऐ ते जेह्डे़ अजकल टीवी उप्पर सिरियल औंदे जि'यां कि बड्डे बड्डे सिरियल जि'यां डांस इंडिया डांस इंडिया इंडिया गॉट टैलेंट ओह्दे च अस दिक्खने कि बच्चे दूए देशें दे डांस करियै दसदे जि'यां कि सालसा ते कन्नै पॉप डांस ब्रेक डांस पर अपने कल्चर दे नाच गाने बिलकुल गै घट्ट होई गे बाकि स्टेंटे च फ्ही थोडा जेहा अपना डांस ते अपवा कलचर ओह् दसदे टीवी उप्पर लेकिन जे एण्ड के बिच अस डोगरी कल्चर डोगरी डांस इन्ना जैदा नेईं दिखदे पंजाबी लोकें पंजाबी हवेलियां बनाई दियां इत्थै जे एण्ड के बिच बी बड़ी सारी पंजाबी हवेलियां पंजाबी रैस्ट्रैंट ऐ न जेह्दे बिच ओह् अपना पंजाबी कल्चर बी पंजाबी कल्चर दी नाच गाने दी आईटमां ढोल जेह्डा बी पंजाबी कल्चर दी आईटमां न ओह् रखदे ताकि ओह् प्रमोट कीती जाई सकन लेकिन अजकल थोह्ड़ा जेहा डोगरी हवेली दा बी चाल चलन चलेआ ऐ पर इन्ना जैदा सपोर्ट डोगरी कल्चर गी नेईं मिलदा जिन्ना बाकी कल्चर गी ऐ ते कन्नै एह्दे च गौरमैंट गी बी सपोर्ट करना चाहिदा ते लोकें गी बी सपोर्ट करना चाहिदा ऐ टीवी उप्पर इक डोगरी चैनल बी आना चाहिदा जि'यां कि बाकी स्टेटें दे चैनल होंदे ओह्दे उप्पर ओह् अपना कल्चर जेह्ड़ा प्रमोट करदे ते इ'यां गै डोगरी चैनल बी इक बनाना चाहिदा ऐ जेह्दे च डोगरी डांस डोगरी गाने दस्सी सकन ते लोकें गी अवेयर करी सकन अपने कल्चर लेई